आथसा मोजाङै मोजां दोनफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आथसा आदा नोंथांनि भाराखौहाय इउ पि आइ आइदि बा फनपे जिपे पेटियेमजों होनो हागोन नामा